अस उत्थै जंदे शरदा माता दे मंदर जंदे उत्थै मगलबार जन्नें हा अस ते उत्थै पाठ पूजा करने हा थोह्ड़ी माता दी पूजा करी कुरी ऐ ते फिर अस आई जन्ने आं अपने घर फ्ही इत्थै थल्लै इक देवका जन्नें आं इक मंदर उत्थै जन्ने आं अस शिवजी दे मदंर जन्ने आं उत्थै सोमबार जन्ने आं सोमबार जन्ने आं जल शल टलाने हा शिवजी गी मत्था मुत्था टेकने हां सोमबार गी कोई बरत बुरत होऐ ते उत्थै जन्ने आं चूरमा शूरमा चड़ाने आं शिवजी गी ते होर चढ़ाई चुढ़ाइयै ऐ शैल मन्नत मंगने हा फ्ही अस जन्ने आं कुतै माता दे बरत शरत रक्खे दे होन ते शाख शोखं परवाने गी जन्ने आं उत्थै जन्ने आं अस देवका जेल्लै अस परवाने हां माता जेल्लै परवाने आं बड़ी विधि विधान कन्नै परवाने आं पाठ पूजा करने हां ओह्दी शैल घूफ ध्यान करने आं जोत शोत जगाने आं माता रानी गी शैल गंगा मेइया गी जोत शोत जगाइयै फ्ही अस राम कन्नै परवाने आं फ्ही आक्खने आं कि भई अगला साल बी असेंगी शैल शैल आवै एह्दे करी अस अपनी जेह्ड़ी रीति रबाज उद्धर करने आं

ते बस जेही करते है हम देवका मेंं इतने मंदर है उधर देवका इन्ने मंदर न उत्थै अस साईं बाबे दे बी जन्ने आं साईं बाबा बीरबार होंदा साईं बाबा दा अस उद्धर बी जन्ने मत्था मुत्था टेकने जेइयै बाबे दे ते मत्था मुत्था टेकियै फिर आई जन्ने आं अपने घर